میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور آزمانے کے مقصد سے سفر کیا لیکن خاص طور سے ہم نے تعلیم حاصل کرنے اور اونچے معیار کی تعلیم کو و اپنا مقصد بناتے ہوئے دیوبند کا سفر کیا اور گھر سے چلا تاکہ وہاں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا جا سکے لیکن اس درمیان بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور امتحانات وغیرہ کی تیاری کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑا جیسے کہ یہاں رہتے ہوئے رہنے سہنے کھانے پینے اور بہت ساری چیزوں میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس طرح سے میں نے کئی جگہوں کا سفر کیا جیسے کہ علم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے دہلی کا سفر بھی کیا اس درمیان بھی بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس طرح سے اپنی زندگی میں کئی کھیل اور شوقیہ کہیں کہیں گھومنے کا موقع ملا جیسے دہلی میں رہتے ہوئے بھی ہم نے کئی جگہ کا سفر کیا قطب مینار جامع مسجد لال قلعہ وغیرہ کا جس وقت میں کسی سواری وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا لیکن شوق اور گھومنے کی گھومنے کے شوق کی وجہ سے ہم پیدل ہی یا پھر چھوٹی موٹی گاڑی سے وہاں سے گزر جایا کرتے تھے جبکہ بہت معمولی کرایہ اور بہت زیادہ وقت میں پہنچایا جاتا تھا